हेलौ मा मानोबा नै आं ओरैनो बागानाव दङ अह' हाजिरा हाजिराफ्राथ' दा ओरैनो बै बुकिं जाजोबनानै दङ फिलाप जाजोबनानै मानसिफ्रा ओ नांथ'वानोमोन ए अह' होमबालाय होमबा दा मानसिफ्रा ओरैनो दंथ'जोबो दङ दा उनावहाय दुइ देर माससोनि उनावहाय खबर ला ओरैनो ओरैनोथ' आं केजि हिसाब केजि हिसाब ओरै मालाबा केजि हिसाब होयो मालाबा ओरैनो माबा हाजिरा होयो समाव बिदिनो इसेल' जायो इसे बुरजा जायो नालाय खामानिया बेबादि

ओ ओरैनो माबानानै देनां बिदिनो दुइ थिन माससो थानानै खबर लाफिन तारमाने मानसिफ्रानो दंखाजोबो बहाथो माबानो हाथ'नाय नङा दा उनावहाय लाहरफिनदो खबर लादो दाथ' एफा बुरजा एफा बुरजा मानसि लाखानाय आंबो दा बेखौ बहा माबानो बेबादिनो होमबासो दुइ देर माससोनि उनावहाय दुइ देरमाससोनि उनावहाय खबर लाफिन खबर ला ओं दे जागोन माबा मोनसे खायदा जागोन दे उनावहाय लासैनो बे माबाब्ला नोंसोर उनावहाय खबर लाफिनबानो जाबाय दुइ तिन माससो थानानै आरोबाव दा जों ओरैनो बागानाव दंथ'यो

दे होमबालाय

औ दे